हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो है फेमस डांसिंग शो है जैसे की नच बलिए हो गया या इंडियाज़ बेस्ट डांसर हो गया यह देखते हैं और यह जो है जो बेस्ट इंडिया डांसर है वह तो पारम्परिक नृत्य नहीं दिखाते हैं लेकिन इससे पहले हम लोग जो देखते थे नच बलिए उसमें पारम्परिक नृत्य दिखाया जाता था जोकि एक पुराने से पुराने जैसे की कथक हो गया ई उड़िया हो गया यह सब सारे चीज़ उसमें मिला हुआ दिखाता था जो कि हमेशा पारम्परिक इंडिया का हरेक स्टेट क्योंकि वहाँ पर जो है सो एक पुराना नच बलिए जो था एक पुराना पुराना एक कलाकार वहाँ पर आते थे और वहाँ पर हर एक स्टेट के लोग आते थे और वो हर एक स्टेट को अपना बढ़ावा देने के लिए उस तरह का नृत्य दिखाया करते थे लेकिन अभी जो बेस्ट बेस्ट इंडिया डांसर है उसमें क्या है कि सारे लोग जो है जो मूवीज़ हैं उसके तरीके से वह डांस करते हैं और उसके हिसाब से अपना सब कुछ दिखाना चाहते हैं लेकिन इस पर वह लोग नहीं दिखा पाते लेकिन नच बलिए थ्री या नच बलिए सीज़न का जो वन था टू था थ्री था यह सारे सीज़न में वह लोग पारम्परिक नृत्य ही दिखाया करते थे इसमें की पुराने एक्टर होते थे पुराने यह सारे लोग मिल कर के उसमें अपना डांस करते थे और हर एक स्टेट के होने के कारण वह चाहते थे की हमारा स्टेट का नाम हो इससे पहले वह वहाँ से अपने स्टेट का जो उड़िया डांस हो गया कथकली हो गया यह सारे लोग उस पर दिखाते थे और यह पारम्परिक नृत्य वह लोग दिखाना रखते थे